आमच्या वाटारांत पर्यटक आकर्शीत करपाच्यो गजाली म्हणल्यार आमच्या वाटारांत दर्या आसात बिचीस आसात आनी त्या दर्याक आमीं आमचें टुरीजम आमचें वाडोपाक सोदता आमचें वाडलांय बी आमी खुबशे ट्युरिस्ट येतात रावपाक तांकां नायट स्टे आसता रावपाचो तांकां एक्सप्लोर करपाक जाय आसता आमच्यो प्लेसीस आमचे गांवचे वाठार आनी आमच्या गांवांत वॉटरफॉल्स आसात दर्या आसात तशेंच दर्या सामके फेमस आमच्या गांवांत आनी लोक येतात दर्या पळोवापक हांगा रावपाक येतात तांकां मागीर आमी गोवर्मेंटा कडेन हें मागता की आमकां मातशी सेक्युरिटी प्रोवायड करची आमकां सेक्युरिटी जाय आमकां न्हय बट ट्युरिस्टां खातीर जाय ते रातचे रावपाक येतात आनी आमचो गांव मातसो रिमोट एरियेंत आसा त्या कारणांत आमकां त्या कारणांत आमकां तितली सेक्युरिटी मेळना जी गोवर्मेंट दिता सो आमी गोवर्मेंटा कडेन मागता आमी सरकारा कडेन मागता की तांणे आमकां सेक्युरिटी खातीर काही फेसिलिटी करच्यो आनी आमच्या गांवांत खरेंच सोबीत आनी पर्यटन योग्य आसात पूण ती तितल्यो फामाद नाशिल्ल्यो गजाली म्हणल्यार आमच्या गांवांत बारीक बारीक बिचीस आसात पॉकेट बिचीस आसात जे आजूनय कोणाक खबर ना पूण त्या जाग्यार पर्यटकान वचपाक खूब योग्य आसा कारण त्या जाग्यार तितलो बोवाळ आसना लोकांचो लोक तितलो आसय बी ना थंय सो तुका थंड पणांत सुशेगाद थंय रावूंक थंय रावपाक मेळटा सुशेगाद तुका बिचार आय मीन सुशेगाद तुका दर्यार बसून तुका रावपाक मेळटा कोणाचो डिस्टरबन्स आसना कोणूय आसनाय बी थंय सो थंय मातशें फामाद आसा बिचीस पूण कमी फेमस आसात ते बिचीस आनी आमी सरकारा कडेन हेंवूय मागपाक सोदतात की पर्यटक येतात खरें बिचार रावतात सगलें करतात पूण ते बिचार कोयर करतात आनी तो कोयर काडपाक मागीर आमचे लोकल जे मनीस आसात तांकां मातशें तांकां मातशें त्रास जातात कारण तांकां वीट येता कारण तुमी सगळे पर्यटक येतात कचरो करतात कोयर करतात आनी वतात आनी आमचे लोकल जे मनीस आसा आमच्या दर्यार रावतात तांकां मातशें प्रोब्लेम जाता सो तो एक आमी गोवर्मेंटा कडेन मागपाक सोदता सरकारा कडेन की आमकां अशो फेसिलिटी दिवच्यो की आमी ताका पर्यावरण जें आमचें प्लास्टीक उडोवन जें कोयर करून दवरला तें मातशें आमी निवळ करपा खातीर आमकां काही डस्ट बीन्स प्रत्येक बिचार दवरचीं कारण ट्युरिस्ट हे चडशे बिचारच येतात आनी बिचारूच खूब कोयर केल्लो आसता आनी तेमी उदकांत वताना उदक सुद्दां पाड जाता सो त्या जाणां आमी सरकारा कडेन मागतात आमी प्रत्येक कडेन एक एक डेस्टिनेशन बिचाचेर तांणी एक एक डस्टबीन दवरचें आनी सेफ्टी म्हणटा ती मेन प्रोवायड करची बिचार